जीअं इंसान जी उमिरि वधे थी तीअं इंसानु रोटी घटि थो खाए ऐं दवाऊं गोरी वधीक थो खाए अॼु जे समाज में बुज़ुर्ग त कंहिं खे वणनि ई नथा अॼुकल्ह बुज़ुर्गनि खे संभालण लाइ माण्हुनि खे ईअं थो लॻे के जाम ख़र्च थो लॻे जीअं जीअं माण्हुनि जी उमिरि वधंदी थी वञे त तीअं तीअं उहे अकेला था थींदा वञनि छो के अॻ जी ॻाल्हि आहे अगरि बुज़ुर्गनि खे पंहिंजे डॉक्टर वटि वठी विया त छा थो थिए डॉक्टर खाली हिकु दफ़ो ॾिसण जा ई जाम पैसा थो वठे ऐं ॾिसण खां पोइ खाली छॾे नथो अहिड़ियूं टेस्टूं थो लिखी ॾिए जंहिं में जाम ख़र्चु आहे त ठीकु आहे जेका शाहूकार आहिनि उहे हीअं सभु करे था सघनि पर जेका नौकरी वारा आहिनि उन्हनि जे लाइ हीअं सभु करणु जाम ॾुखियो थो पिए जेका शाहूकार आहिनि उहे पंहिंजे माउ पीउ लाइ नौकरु चाकरु रखी था सघनि जेके राति जो हुननि जी देखिभाल करनि पर जेका नौकरी ॾांहं आहिनि हुननि जे लाइ हीअं सभु ख़र्चु एक्स्ट्रा थो थिए छो के अॼुकल्ह जे ज़माने में छा थी वियो आहे के पेरनि वागुंर ख़्वाहिशूं वधंदी वेयूं आहिनि सभु लोन ते माण्हू वठंदा था वञनि ऐं उहा ई नथा पूरा थी पवनि त हुननि खे ईअं थो लॻे अड़े बाप रे असांजा माउ पीउ जो ख़र्च इहो असांखे एक्स्ट्रा आहे तॾहिं त अधिकतर ॿार पंहिंजे माउ पीउ खे घटि था पुछनि हुननि जी देखिभाल करण लाइ उन्हनि खे जाम प्रॉब्लम थी थिए की कीअं आहिनि ऐं वधीक ख़र्च वधण सां उहे वधीक नाराज़ बि था थियनि उहे हीअं नथा सम्झनि के जंहिं महिल बचपन में हू नंढा ॿार हुआ त हुननि जे माउ पीउ उन्हनि जी कीअं सेवा कई तंहिं महिल हुननि जूं बि ख़्वाहिशूं हुयूं पर हाणे उहो ई फ़र्क़ु आहे माउ पीउ पंहिंजूं सभ ख़्वाहिशूं मारे पंहिंजे ॿारनि खे वॾा था करनि ऐं हिन सोच सां के जॾहिं हू वॾा थींदा ऐं ॿुढापे में जॾहिं उन्हनि खे हुननि जी ज़रूरत पवंदी त हुन जी देखिभाल कंदा पर इहो पॉसिबल थिए न थो अॼुकल्ह जे ज़माने में अॼुकल्ह माण्हुनि खे ईअं थो लॻे की बसि असां खे ॿुज़ुर्ग खपनि ई न अॼुकल्ह जंहिं महिल मिटियूं माईटियूं हलनि थियूं त तंहिं महिल छोकिरियूं छोकिरनि खां पुछनि थियूं की तव्हांजे घर में केतिरा डस्ट्बिन आहिनि मां त सोचियो डस्ट्बिन जो मतलबु कचिरे जो दॿो न पर इहे त अॼुकल्ह बुज़ुर्गनि खे डस्ट्बिन थियूं चवनि जंहिं हिसाब सां हालतूं लॻियूं पियूं आहिनि थोरे टाइम खां पोइ असांखे ईअं थो लॻे की सभु जेका बि बुज़ुर्ग आहिनि उहे वृद्धाश्रम में ईंदा हिक मुंहिंजी सस जी साहेड़ी हुई हुनखे जाम पंहिंजे खे हीअं हुओ की मूंखे टे पुट आहिनि ऐं मुंहिंजा टई पुट मुंहिंजे ॿुढापे में मुंहिंजो जाम सहारो कंदा पर हू मुंहिंजी अखियुनि जे साम्हूं थियो की जंहिं महिल उहा आंटी बीमार थिया हुन जा ॿ पुट आउट ऑफ़ इंडिया हुआ ऐं ऐं उन्हनि खे अॼु हिते अचण में थिए न पियो ऐं जेको हिकु पुटु हुओ त हू परेशान की हरी घरी मां ई सभु कुझु कयां आख़िरि में हुननि छा कयो टई पुट हूंदे सूंदे बि उन्हनि हुनखे हिकु केर सेंटर में विझी छॾियो जिते हूअ सभु हुननि जी दवाऊं ववाऊं सभु ॾिसनि पिया वेठा त हूअ आंटी हुन ॾींहुं जाम दुखी हुई चए पई हिन खां सुठो अगरि मूंखे टिन पुटनि जे बदिले हिक धीअ भॻवान ॾिए हा त हुओ केतिरो सुठो थिए हा घटि में घटि हूअ दुखु सुख जो असांजो आसिरो त वठणु अचे थी अॼुकल्ह जे ॿारनि खे सम्झणु खपे की ठीकु आहे पैसो बि आहे पर असांजे बुज़ुर्गनि खे असांजो टाइम बि खपे पैसे सां गॾ उन्हनि खे टाइम बि खपे छो की पैसे सां सभु कुझु न थो मिले हुननि जी अॼुकल्ह हालति हीअं आहे की हुननि खे अकेलो थो लॻे ॿार पंहिंजे लाइफ़ में ख़ुशि आहिनि घुमनि था पर कोई हुननि खे घुमाइणु वठी न थो वञे उहे तरिसनि था की कोई असांखे बि घुमाए अकेले घर में वेई वेई हुननि खे मानसिक बीमारियूं थी थियनि हुनखे हीअं थो लॻे भई छा कयूं ऐं अगरि हुननि मां ॿिन्हिनि मां हिकु कोई बि पार्टनर छ्ॾे थो वञे सपोस कोई गुज़ारे थो वञे त ॿिए लाइ अकेली ज़िंदगी जीअणु जाम मुश्किलु आहे त हिनजे करे असांखे इहो सभु ॾिसणो आहे की असां हुननि जी सेवा कयूं जीअं आहे अॼुकल्ह त ऐतिरी ख़राबु हालति थी वेयूं आहिनि के की माउ पीउ गुज़री था वञनि तॾहिं बि ॿार ॿाहिरां न था अचनि हू चवनि था अहिड़ो असांखे टिकटूं न थियूं मिलनि असां कीअं उते अचूं हीअं छाहे हिनकरे हुननि जी काईअ ताईं बि न था पहुचनि ऐं उहो बि पासे वारा था करनि त हेॾी हालति बुज़ुर्गनि जी ख़राबु थी वेई आहे मां तव्हां खां थी पुछा छो असां में एतिरी क़ाबिलियत न आहे के असां पंहिंजे माउ पीउ जो ध्यानु ॾेई सघूं असांखे छा असांखे माउ पीउ बचपन में छ्ॾे छॾियो अगरि असांजा माउ पीउ असांखे बचपन में छॾे छ्ॾनि हा या हीअं सोचनि हा की अड़े बाप रे हाणे हिनखे बुखार थियो आहे त मुंहिंजी निंढ ख़राब थींदी त असां वॾा थियूं हा न थी सघूं हा हुननि पंहिंजो सभु कुझु त्याॻे असांजे लाइ हेॾी असांजी सेवा कई त असां हुननि जी सेवा न था करे सघूं असां छा ऐतिरा हीअं आहियूं ऐं हूअ छा था असांखा घुरनि थोरो असांजो टाइम ऐं थोरा पैसा जेके हुननि जी देखिभाल लाइ ज़रूरी आहिनि पर जंहिं हिसाब सां सिट्वेएशन अॼुकल्ह हले वेठी ॿार ॿाहिरि वञी पढ़ाई लाइ वञनि था पोइ हुतां जा था थी वञनि ऐं माउ पीउ हिते अकेला था रहनि ऐं पोइ उहे पैसे लाइ मुहताजु था थियनि हर नंढी नंढी ॻाल्हि ते हुननि खे ॿारनि जे अॻियां पैसा घुरणा था पवनि हुननि जे ॿारनि खे सम्झणु खपे कि हाणे असांजा माउ पीउ असांजा नंढा ॿार आहिनि असांखे हुननि जी ख़्वाहिशूं पूरियूं करणियूं आहिनि छोकी ई असांजा फ़र्ज़ आहिनि असां हुननि जे मथां कोई महिरबानी नथा कयूं जंहिं महिल असां नंढा हुआसीं हुननि असांजा फ़र्ज़ जे करे करे असांखे असांखे वॾो कयो आहे त असां हुननि जा थोरा कीअं लाइ सघंदासीं माउ पीउ जो असां कर्ज़ लाइ न सघंदासीं पर अॼुकल्ह जी जेकी हवा हले थी इहा ॻाल्हि कंहिं खे समुझ में ई नथी अचे ऐं मेन त मुंहिंजी गुज़ारिश आहे की गर्वमेंट खां सरकारि खां की भई तव्हां कुझु हिन फी हिन सहायता कयो बुज़ुर्गनि जी जीअं आउट ऑफ़ इंडिया में हेल्प लाइ आहे हुते सीनिअर सिटीज़न खे पैसा मिलंदा आहिनि त हूअ कंहिं जे मथां डिपेन्डेंट नाहिनि पंहिंजे ॿारनि जे मथां डिपेन्डेंट नाहिनि तीअं अहिड़ियूं सेवाऊं हिते बि चालूं करणु खपनि काफ़ी सेवाऊं रेलवे में कन्सेशन बस जे फेर में कन्सेशन गर्वमेंट चालूं कयूं आहिनि पर उहे एतिरी ऐं नाहिनि गर्वमेंट खे अञा सेवा सेवाऊं चालू करणु खपे मेन त दवाउनि जे करे छो के इहे बुज़ुर्गनि खे सभिनि खां वधीक ज़रूरी आहिनि ॿुढापे में माण्हू दवाउनि जे बग़ैर माण्हू हली नथो सघे त इहा सभिनि खां वधीक ज़रूरी आहिनि जंहिं महिल कोविड आहियो तंहिं महिल त सिट्वेशन हेॾी ख़राबु हुई की हुननि बुज़ुर्गनि खे हिकु रोटी न पेई मिले छो की हुननि खे केरु आणे ॾिए छा करे हूअ त वरी बि हूअ पाणे हेठि लही वञी पिया सघनि हिन टाइम ते बि कुझु जाम कुझु सेवाकर्ताउनि छा कयो हुओ की रोटी ठाहे करे हुन सीनिअर सिटीज़न खे घरनि में पहुचाइनि पिया त हुन सां इहो जाम सुठो थी वियो जाम एन जी ओस हाणे आहिनि जेको रोटी ठाहे करे सीनिअर सिटीज़न्स खे फ्री में या नोमिनल चार्ज आहे जेकी ॾहें रुपए ताईं टिफ़िन पहुचाईंदा आहिनि जॾहिं असां हीअं सभु सेवाऊं करे था सघूं त गॉर्वमेंट हिन जेकी हुननि जे दवाउनि जे बारे में आहे हुननि जी सिहत जे बारे में आहे हिन बारे में बि कोई स्कीम्स आणे हिनसां छा थींदो हुननि खे कंहिं जे मथां बोझु न थींदा हुननि खे वृद्धाश्रम वञण जे रखियण लाइ बि तकलीफ़ न थींदी हू पंहिंजे घर में पंहिंजी सहूलियत सां जीउ सघंदा ऐं कंहिं जे मथां बोझु न ईंदा इनकरे मुंहिंजी हरी घरी वेनिती आहे सरकारि सां जॾहिं तव्हां हेॾो सभु कुझु कयो आहे त हिन बुज़ुर्गनि जे लाइ थोरो ॿियो करे करे ताकी हूअ अंत में जंहिं महिल वञनि त ख़ुशी ख़ुशी वञनि हुननि जे मथां हीअं न हुजे के असांजे ॿारनि असां लाइ न कयो या असांखे दवा न मिली या कोई बि तकलीफ़ सां न वञनि धन्यवादु